जेनाकि समुदाय भवनमे अपना दवाइ आशा बहु अर दै छथिन जैसे कि फलेरिया भेलय फलेरियाके आशा बहु दै छथिन तकर बाद जाकऽ गाँव गाँव एक सालपर प्रचार करय छै कि टी बी के फलेरियाके सरकारी अस्पतालमे देखाय सकय छै जेनाकि बोखारे लगय छऽ तऽ बोखारके दबाइ सरकारीमे दै छै तकर बाद जा कऽ टी बी भेलऽ तऽ टिबियोके आशा बहु अपना दबाइ चालू करबाबय छै लए जाइ छै अस्पताल चेक करबाबय छै तकर बाद जेकरा कमजोरी रहय छै तऽ पानियो चढ़बाबय छै मतलब अनेक ढङ्गके बेमारीके सरकारीमे दै छै सरकारीमे दै छै तऽ एक्सरे अरू हइ छै जेना भेलय फेफड़ाके एक्सरे अर ओहो अर होइ छै सरकारी अस्पतालमे तहन एकबार मतलब गेल रहियै तऽ दोकाने ता गेल रहय बन्द भए तऽ फलेरियेके जेना आशा बहुके दबाइ मिलय छै तऽ आशा बहु घरे घर बाँटने घुरय छै दबाइ जैसे कि फलेरिया भेलऽ तऽ हले दबाइ अपने कबो खाइ लिहऽ जेना जोंकेके भेलऽ कीड़ेके भेलऽ तऽ कीड़ाके दबाइ दै छथिन हले खाइ लिहऽ कीड़ा मरि जेतऽ घरे घर आशा बहु मतलब तीन चाइर आइटम के दबाइ बाँटय छथिन फलेरिया भेलय तकर बाद जाके कीड़ाके दबाइ जोङ्कके दबाइ इएह सब अपना दै छथिन दै छथिन तऽ अपना कमजोरियोके दबाइ कभी काल अपनासँ ओहो दै छथिन एहन नहि छै कि नहि दै छै दै छै टिबियो होि छै तऽ ओकरोमे कहय छथिन नहि चलऽ अपना देखाय देबऽ दबाइ देलाय देबऽ अपना दबाइ देतऽ अपना बढ़िआँसँ रहबहो तकर बाद जाकऽ बड़ा बड़ा बेमारी भए जेतऽ तऽ केना की करबहो तकर बाद जा कऽ अपना कपड़ो लत्तो साफ सफाइ करने रहो अगल बगल साफ सफाइ करने रहबहो जेना मकड़े काटि लै छै तऽ ओहोसँ बोखार अर लागि जाइ छै जैसे कि घर लग जङ्गल रहय छै तऽ ओहोसँ अपना बेमारी फलय छै साफ सुथरा अपना ओहो अर कपड़ा लत्ता अगल बगल करने रहय छै तऽ ओहोसँ बेमारी फरय छै तऽ अपना साफ सुथरा करने रहबहो तऽ कोइ दिक्कत नहि कोइ बेमारी नहि रहय छै अपना देहेके जेना रोज लहबय छै तऽ साबुन तनी लगाय लै छै तऽ देह चिक्कन रहय छै नहि लगबय छै तऽ एनाही रहय छै तऽ इएह सब बात छै तकर बाद जाकऽ आशा बहु दै छथिन फलेरियोके दबाइ बढियें दै छथिन तकर बाद जा कऽ कीड़ोके दबाइ दै छथिन हमरा देलखिन कए बार नहि मतलब सरकारी अस्पतालसँ मिलय छै तऽ अपना दै छथिन आशा बहु तकर बाद जाकऽ जेना बोखारे लगय छै